गाए गाए लोनपर उठायल जाइत छै लोनपर जैसेकि पैसा नहि छै जिनका पासमे तऽ ओ की की कयल जेतै लोन मिल जाइत छै लोन लोन मिलैत छै ओहिपर गाए उठा कऽ अपन काज पैसासँ कीनैत छै देशी गाए छै तऽ देशी गाए भेलै एगो जर्सी कहल जाइत छै फेर दूगो एगो जर्सियोके बच्चाके जर्सी आओर एगो कहल जाइत छै देहाती गाय तऽ देहाती गायमे ई गुण छै कि ओकर दूध जे छै ने से बहुत माने राखल जाइत छै आ जर्सी गायके दूध अपन जे काजमे रहल खेलनि पीलनि मगर जे देशी गाए छै हुनकर दूध एकदमसँ माने पड़ल माने राखल जाइत छै जैसेकि से ओ जे देशी गाए छै ने हुनकर दूध दहीसँ बहुत बढ़िआँ होइत छै मासिक प्रति मासिक अवस्थामे कि जैसेकि ठीक भऽ जाइत छै ओकरा बहुत चीज कहल जाइत छै जेना अपना अपना प्रकारसँ जे जे कहबनि उएह उएह सही होइत छै एहिमे हमरा तऽ बढ़िआँ लगैए कि से देशी गाय जैसेकि देशी गाय बढ़िआँ लगैए तऽ हुनका दामो तऽ बहुत कम छै दामो हुनकर कम छै दस हजारसँ लऽ कऽ पन्द्रह हजारके बीच बीस हजारके बीच आओर जर्सी गायके जैसे दूध ओकरा बेसी छै तऽ ओकरो दामो तऽ पचाससँ पार कऽ जाइत छै साठि हजार पचास हजार तीस हजार तऽ ओकर दामेके नाम रहैत छै कि से हँ हुनकर दामे रहैत छै तीस हजार तऽ शुरूए होइत छै तऽ जनिते ओकर दूध जे बेसी छै तऽ हुनकर अथिओ तऽ बेसी छै मगर हमरा तऽ बढ़िआँ लगैए सभसँ बढ़िआँ लगैए देशी गाए कि देशी गाएके हम बच्चा देखैत छियै तऽ हमरा बहुत खुश होइत छियै जतेक खुश होयके चाही ओतेक खुश भऽ जाइत छियै हम देशी गाएके बच्चासँ हमरा बहुत प्रेम रहैए कै लागी हम ओकरा बहुत मानैत छियै अपना बच्चा नाहैत ओकरा मानि कऽ हम पोसि पालि कऽ ओकरा बड़का टाके बनबैत छियै आ हमरा हुनका जे कनिकाओ जे दिक्कत होइए तऽ हमरा अपना बाल बच्चा नाहैत बहुत दिक्कत होइए देशी गायके ताहि लेल हम देशी गाएकेँ बहुत मानैत छियै ओकरा बहुत मान दान करैत छियै जर्सिओ गाए अच्छा लगैए एहन कि नहि लगैए से नहि बहुत बढ़िआँ लगैए फेर हमरा देशी गाए बहुत बढ़िआँ लगैए जतेक कि मानयके चाही कि हमरा बढ़िआँ लगैए